ہلو کیا آپ امیجون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل میں کچھ دن پہلے آپ کا امیجون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک آئرن دکھائی دیا جو مجھے بہت ہی پسند آیا اسی لیے میں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ صرف پانچ ہزار روپے کا تھا اور آج مجھے یہ آئرن کا آڈر مل گیا ہے اس کی پیکنگ بہت ہی اچھی ہے یہ بہت اچھی طرح پیک تھی یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے جس کی وجہ سے اسے استعمال کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھکتا اس میں آٹو آن اور آٹو آف کا بھی آپشن ہے اس کا وائر کافی لیندی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں پر آئرن لگاتے ہوئے کافی آسانی ہوتی ہے اس میں کافی سارے آپسنز ہیں جیسے سوتی کپڑوں کا نائلن کپڑوں کا اولن کپڑوں کا مجھے یہ آئرن بہت پسند آئی